अगरि कहिड़ो मुंहिंजो दोस्त हुजे जेके विज्ञान ऐं तकनीकी में जाम रूची आहे मां त हुनखे सलाह ॾिंदुमि कि सी एच एम करे कॉलेज में वञे सी एच एम असांजे शहर जो जाम मशहूर कॉलेज आहे जीते ॿार जिते ॿाहिरां जा ॿार बि पढ़ण ईंदा आहिनि विदेश मां ईंदा आहिनि ॿिएं शहरनि मां ईंदा आहिनि ऐं सभिनिनि जो चवण आहे कि सी एच एम जाम ही सुठो कॉलेज आहे सी एच एम हिकिड़े सिंधियुनि जे द्वारा ठाहियो वियो कॉलेज आहे ऐं मां हिन कॉलेज जो जाम गर्व आहियां कि सी एच एम कॉलेज हिकिड़ो जाम सुठो साइंस ऐं तकनीकी लाइ कॉलेज आहे मां त पंहिंजे सारे दोस्तनि खे स सलाह ॾींदुमि कि हिते ई वञी करे पंहिंजी पढ़ाई कयूं